हाँ जी सर हाँ सर गाछ हमरा पास छै कोनो गाछ लेबाके अइ अहाँके हाँ

हम तऽ एगो गाछ बेचै छिए मतलब चारि सओ पाँच सओ तकमे हम एगो गाछ बिकै बेचै छिए

हाँ हाँ कियाकि नहि नहि हमर तऽ ओतने छै चारि चारि सओ अहाँ तऽ हमर तऽ पाँच सओ छै अहाँ लेबै तऽ बेसी गाछ लेबै तऽ हम अहाँके कनि कम देब कनि डिस्काउण्ट कऽ देब हम नहि नहि नहि नहि सबके तऽ हम इएह रेटमे दै छिए मतलब अहाँके कनि ज्यादा हाँ हाँ हाँ नहि नहि हम ओतेकमे तऽ नहि दै छिए कनि हमरा हमरो घाटा फेर लागतै ने हाँ हम हमसब तऽ पाँच सओमे दै छिए अहाँ लेबै बेसी तऽ पाँच चारि सओमे हम लगा देब

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ से तऽ हमर सँ हाँ हमरासबके गाछ तऽ बहुते अच्छा छै अहाँके पसन्द भऽ जाइ तऽ कम लगा देब हाँ ठीक छै पुछि लिऔ घरोपर कनि कतेक लेथिन कोना ठीक छै तहन फेर नहि नहि ठीक छै फेर कहिआ अहाँ अएबै लैलए ठीक छै ठीक ठीक छै ठीक छै